रेडयोचेर जाल्यार आसात थोडे लायक कोंकणी सॉग्स प्ले करता टॅलिविजन थोडेच न्यू चॅनल्स आय आनी एकूच म्हणल्यार लायक तियात्रवा कितें समोज जालां आल्या कोंकणी लँग्वेजाचो तो दाखयता चॅनल आनी प्रिंट म्हणल्यार न्यूज पेपर असो पयले सद्याक एकूच आसा स् आतां तरी बट

लायक इंपॉटन्स दिल्यार न्हय एक लॅवलार ला इंटनॅश्नल लॅवलार लगून लायक कोंकणी लँग्वेजीक इंपॉटन्स मेळूं शकता जेन्ना आपणाचेच लोक सपोज इंग्लीश लॅक्चाराक इंग्लीश लँग्वेजीक समज इतलें इंपॉर्टन्स दिताय की आपणाची माय भास लगून इसोत्ताय सो